भारतारि राजखान्थियारि हिसाबै आसामनि सिङाव थानाय जोंहा बिटिआर ओनसोलआव मोननै राजखान्थियारि हान्जा दं बेफोर जाहैबाय इउपिपिएल हान्जा आरो बिपिएफ हान्जा दा बेफोरखौ जों नायोब्ला बेफोरनि मोननैनि गेजेराव आङो बांसिनै दा सोलिफुबाय थानाय सरकार इउपिपिएल हान्जाखौ आं बांसिनै एसे साबसिनै मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिथांमोना दानि दिनआव सोलोंथायनि फारसे आरो हान्था मेला आरो साख्रि बाख्रि दा बेफोरखौ बिसोरो बांसिनै नोजोर होगासिनो दं आरो बिसोरो गेलेनायनि सायाव जेरै माखासे सुबुंफोरा फरायनायनि अनगायै बांसिनै गेलेनायखौ नोजोर होयो दा बिसिनि थाखाय बिथांमोनहा बांसिनै फुटबलनि सायाव बांसिनै नोजोर होगासिनो दङ आरो गोजौ फारसे लांनायनि बिसोर राहा खालामगासिनो दङ दा बेफोर मोननैनि हान्जाखौ जों नायोब्ला मोननैखौबो मोजां होननांगोन मानोना होनोबा बिपिएफ हान्जायाबो गोदो बिसोरो जा मावनांगौ मावलांबाय बिसोरो बिटिआर ओनसोलाव गोबां मावलांदों दा बिसिनि गेजेराव नायोब्ला जोङो बिपिएफ हान्जाखौ मानि थाखाय मोजां मोना होनोब्ला मोजां मोनो नाथाय बिसोरबो साख्रिनि बेलायाव बिसोरो एसे खमसिनै नोजोर होनाय ओरै माखासे बिथिङाव जौगाहोनायाव जों खम नुनो मोनो दा बेफोरखौ सुद्रायनायनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाया बांसिनै खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव बिसोरो दा सोलिफुबाय थानाय समाव सरकार सालायगासिनो दा बेफोरखौ दा बे हान्जाखौ इउपिपिएल हान्जाखौ जों लोगो मोनोब्ला मा सोंगोन होनोब्ला आङो बेखौल' सोंनो लुबैयोदि सारमोना जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जे बिटिआरआव माखासे साख्रि मोननायनि खाबुफोर बेफोरखौनो सारमोनहा माब्ला जाफुंहोगोन आं दा बेखौ सोंनो सानो